जय झूलेलाल हा मां बि हिकु आर्टिस्ट आहियां और मूंखे बि इलाही तरह जी कठिनाइयुनि जो सामनो करिणो पयो आहे जेको कि कॾहिं समय जो आहे कॾहिं परिवार जे मान सम्मान जी ॻाल्हि आहे कॾहिं ॿारनि जी परीक्षायूं आहिनि त असां पंहिंजे करियर ते ध्यान बि न ॾेई सघासीं पंहिंजी आर्ट खे पूरी तरह सां समाज जे साम्हूं आणे बि न पयासीं त इन जे लाइ असांखे इलाही तरह जी कठिनाइयुनि जो सामनो करिणो पयो आहे और हाणे धीरे धीरे जीअं ॿार वॾा थिया इन त असां बि पंहिंजे हुनर खे वधाइण जी कोशिश कई आहे और उन्हनि खे असां पार बि कयो आहे सभिनि खे सम्झाए वधाए करे और असां जॾहिं आर्ट कंदा हुयासीं त असांखे बि पंहिंजे आर्ट जे सामाननि जी इलाही प्रॉब्लम थींदी हुई कॾहिं पैसे जी परेशानी त कॾहिं कहिड़े शयुनि जी परेशानी त कॾहिं माउ पीउ हुनी क्षेत्र में असांखे अॻिते न वधणु ॾिनो त उन्हनि जो साथ न मिलियो तंहिं कड़ा असांखे इलाही तरह जी कमियुनि खे महिसूसु कयो आहे और हे समय अहिड़ो आहे कि हर कंहिंखे ॿार वॾनि खे वधाओ ॾियण जे कारण अॻिते वधाइणो घुरिजे असांजो सिंधी समाज हिकु अहिड़ो प्लैटफॉम आहे जे जंहिंमें असां जहिड़ी लेडीस जो इलाही कल्याण थी सघंदो आहे जंहिंमें असांखे पंहिंजी कला खे ॾेखारण जो वरी मौक़ो मिली सघंदो आहे जय झूलेलाल